जय झूलेलाल मुंहिंजे घर जे ॿाहिरि सुठो बगीचो ठहियलु आहे मां उनजी सार संभाल बि सुठी तरह लहंदी आहियां रोज सुबुह जो उथण सां ऐं शाम जो बि ॿ दफ़ा पाणी मां रोज पंहिंजे फुहारे सां उन बाग़ में विझंदी आहियां उन्हनि जे गुलनि जी फ़ुलनि जी सभिनीनि जी सुठी तरह सां देखभालु कंदी आहियां रोज़ पाणी विझी करे ऐं हुन जेकी मिटी आहे हुन मिटीअ में बि हर पंद्रहें पंद्रहें ॾींहं खाद विझंदी आहियां ताक़ी हुनमें कीड़ा न पएजी वञनि एरियूं सुठियूं सुठियूं दवायूं विझंदी आहियां जीअं मुहिंजे बगीचे जा जेके गुल आहिनि फुल आहिनि उहे सुठी तरह सां अचनि उन्हनि में कोई कीड़ो न लॻे पौधो मुंहिंजो ख़राब न थी वञे नुक़सानु थियण स खां पोइ दुख थींदो आहे ऐं नुक़सानु बि थींदो आहे त ॾाढो सुठो न लॻंदो आहे इन करे मां उनजो ॾाढी सुठी तरह सां सार संभाल लहंदी आहियां ॿियो त जेके मुंहिंजे गुल बाग़ में अ गुल इंदा आहिनि उहे मां सभु पंहिंजे शाम जो खणी करे मंदर में पंहिंजे ई मंदर में रखंदी आहियां ऐं मुंहिंजे बाग़ में ॻाढ़ा गुल ईंदा आहिन अच्छा गुल ईंदा आहिनि ऐं पाड़े वारा बि मुंहिंजे गुलनि जी गाडन जी ॾाढी ई तारीफ़ कंदा आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजे गाडन जा गुल ॾाढा वणंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं मां पंहिंजा गुल पटे करे उन्हनि खे बि ॾींदी आहियां पासे वारियूं त कॾहिं कॾहिं मोगरनि जा गुल आहिनि त उनजा मोगरनि जा गजरा ठाहे बि पाइंदियूं आहिनि ऐं कॾहिं पंहिंजे मंदर में माता इन ते गजरा बि चाढ़नदियूं आहिनि हुननि खे मुंहिंजे गुलनि जा बाग़ जा गुल इलाही वणंदा आहिनि ऐं असांजे परिवार में बि जॾहिं मां घर में गुल रखंदी आहियां त उननि जी एॾी खुशबू इंदी आहे जहिड़ो दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे